हैल्लो हां जी कोई गल्ल नी लेई औगे अस लाल सैल्ले पीले गलाबी शैल बड्डे बड्डे फुल्ल आंह्नगे हैं हां शैल आंह्नगे दो सौ रपेआ लेई लैग्गे फुल्ल फसकलास देगे ताज़े ताज़े फुल्ल देगे फसकलास शिवरात्री पर हैं आहो शिवरात्री पर फुल्ल देगे तुसें गी ताज़ें ताज़े शैल बड्डे बड्डे फुल्ल देगे दो सौ गै आखेआ तुसेंगी बद्ध ते मंगेआ निं ऐ में दो सौ हां दो सौ दा अजकल्ल केह् औंदा ऐ हां ठीक ऐ